हाय माए हां जी हैलो हां बुआज ही नी आवा दी थोआढ़ी ते लैनी ते ऐ ही अवा बड़ी मैंह्गी देआ दे तुस में लैनी ते ऐ ही लैनी ही अवा मैंह्गी बड़ी दिंदे सस्ती नेही देओ तां लेई लैन्नी आं थोह्ड़ी टमाटर बी इ'यां द'ऊं ढाई सौ दी कु'त्थे लैने इ'न्ने नेह् द'ऊं ढाइयें सवें थोह्ड़े में लैन होंदे न सस्ते देओ तां हैन ते ना सड़े पड़े नि ना देऊड़ेओ मिकी सड़े पाओ मिकी ते हां लेइयै बुड्डिये तू सड़े दे इ'यां में इत्थो होर बी सब्जी लैनी ही कड़म लैना हा थोह्ड़ा नेहा गोभी हां अवा सस्ते सस्ते देओ ना तां ऐ फ्ही इ'यां अड़ेओ बड़ी मैंह्गी ते ओह् बड़ी मैंह्गी चीज दिंदे दुकान ऐ ओह् फ्ही बिंद सस्ती दिंदे दकान आह्ला है हां ते शैल देओ मी कोई सड़ी दी नि दियां पीली देई रंग हो इ'यां फिरे दा ओह् शैल शैल देओ हां अवा फ्ही थोह्ड़ी सस्ती बी करेओ नी हां हां चलो नि आम्मी में फ्ही थोह्ड़ा नेहा गाजरां बी लैनियां न आलू लैने थोहड़े नेह् जे सस्ते होङन तां बिंद खरी नेही सब्जी लेआङ फ्ही किट्ठी गै ते जे शैल स्हाबै दी देगे ओ तां ऐ बड़ी मैंह्गियां न अड़ेओ न्नी में बड़ी मैंह्गी ऐ हां में थ्होई जन्दियां न नेईं कि'यां दुइयै दकाना पर दिक्खनी आं जाइयै अवा ओह् अच्छा शैल ऐ फ्ही तां औन्ने आं औन्नी आं औनी ऐ परसूं धोड़ी दिक्खनी आं भला कनेही ऐ हां ते फ्ही थोह्ड़ी सस्ती करेओ फ्ही तां लेई लैङ लेओङ थोह्ड़ी नेही में फ्ही आन्नी आं में द'ऊं त्रै सब्जियां आह्ननी गोभी आह्नना मटर आह्नने आलू आह्नने कोई चार किल्लो आलू बी आह्नने नराते च आ'ऊं औन्नी आं आऊं गिनियै सनां फ्ही तुगी